रेडिमेड कपड्यांचो आतां खुबूच हें जावन आसा प्रसार जाल्लो आसा पूण आमचे सारके जे लोक आसा जाण्टे किंवां काही भुरगे सुद्दां मुद्दम कपडो घेवन तें शिवून घेतात आतां रेडिमेड कपडो आनी शिविल्ली शिविल्ली कपडे हातूंतलो फरक खुबूच जाणवता कारण रेडिमेड कपडे म्हळ्यार कितें तें फेशनेबल आसतात आनी एक एक वेळार तें तांची शिवणूय सारकी उरना ताका लागून म्हजे मतान तरी म्हाका तरी तें रेडिमेड कपडे आवडनात हांव जे कपडे घालतां ते सगळे कपडे चड अशे कपडो घेता आनी शिव दर्जा कडल्यान शिवून घेतां

रेडिमेड कपडे म्हळ्यार तें कितें आसतात तांची आमकां ते सगळ्यांकच सारके बसतात अशें ना एक मनीस मोठो आसता बारीक आसता मागीर तें रेडिमेड कपडे तांणी घाले जाल्यार तें बरें दिसना एक मनीस अपटूडेट वेवस्थीत जर आसा ताका तें रेडिमेड कपडे सोबतात ताका लागून म्हजी दृश्टीन तरी बाजारांतल्यान कपडे हाडून शिंवून घेवप हो सगळ्यांत बरो उपाय आनी हांव तें कपडे तशेंच कपडो घेवन दर्जा कडच्यान शिंवून घेतां